हाँ जी कौन जी मिल जाएंगे आपको कौन से कौन से फूल चाहिए लिली चल रहा है अपना पाँच सौ रुपये हाँ हाँ कम हो जाएंगे आप तो बताइए कितना चाहिए आपको बस एक किलो मैम गेंदे का सीज़न भी चल रहा है क्या आप गेंदा लेना पसंद करेंगी वो तो हम चार सौ रुपये किलो देते हैं

हाँ हमारे यहाँ किलो के हिसाब से गुलाब नहीं मिलता हमारे यहाँ एक गुलाब मिलता है चालीस रुपये का आपके लिए तीस लगा देंगे भैया आपको ख़ुद पता है कि सीज़न चल रहा है नवरात्री का कैसे हो पाएगा आपके लिए दस रुपये कम कर दिया है पहले ही हम ने अच्छा तो ठीक है भेज देंगे आप ये बताइए डेकोरेशन के लिए किसी को भेजें या फिर है आपके यहाँ कोई डेकोरेट करने के लिए ठीक है तो मैम डिलीवरी करने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका घर कहाँ है एड्रेस बताइए आप पहले में नोट कर लेती हूँ शाहपुरा पूरा बताइए पूरा अरेरा कॉलोनी गली नंबर हाँ हाँ

शाहपुरा ठीक ठीक तो मैम आपका डिलीवरी का हो जाएगा तीन सौ रुपये

ठीक है ठीक है कॉल आपको कब तक चाहिए ठीक है ठीक है दोपहर तक आ जाएगा दोपहर तक दोपहर तक आ जाएगा ठीक है कॉल करने के लिए धन्यवाद जी जी बोलिए आप आपको जैसा ठीक लगे हम कैश भी लेते हैं ऑनलाइन भी लेते हैं आपको जैसा ठीक लगे

ठीक ठीक ठीक हमारा लड़का आएगा उसे भेज देना ठीक है कॉल करने के लिए धन्यवाद